हमरासब बागवानी इसीलिए करै छिए कि ज्यादासँ ज्यादा कर कुटुम्ब अच्छा भला बुरा आदमी हर हमेशा दरबज्जापर आङ्गनमे आबै छै आओर बागवानी लगेलासँ कि होइ छै कि वहाँकरऽ वातावरण थोड़ा सुन्दर भी देखैमे भी लागलै आओर पुष्प वगैरह जे महक छै ओ महकसँ भी आओर सुगन्ध चारू तरफ फैलै छै तऽ वहाँ आनन्द ही आनन्द आबै छै आओर घररऽ सजावटमे यदि छतपर बागवानी लगाबै छी तऽ दूरकऽ आदमी भी देखलकै तऽ कहै छै बड़ा नीक घर छै बढ़िआँ लागै छै देखैमे इसीलिए बागवानी दरवाजापर भी बहुत सुन्दर छै आओर बहुत लाभदायक चीज छै आओर मन भी हर हमेशा शुद्ध रहै छै फूल वगैरह दुनू लाभ होइ छै एक तऽ सुन्दर आओर महक भी छै फूल भी प्राप्त होइ छै फूल प्राप्त होबै छै तऽ तऽ भगवानरऽ पूजा पाठमे जे चढ़ावऽमे भी हमरा सबके बड़ा आनन्द अएलऽ इसीलिए कि ज्यादासँ ज्यादा मकानरऽ जे यदि सुन्दर जे बढ़ाना छै हमरा तऽ ओ प्रकारसँ हमरासब अगल बगल भी अपनो लगेलहुँ द्वारपर भी लगेलहुँ आओर मकानरऽ छतपर भी बढ़िआँसँ ओकरो बागवानी करै छी